हा हा ॿुधायो अच्छा अच्छा त त तव्हां सभु टई डोज न वरिता आहिनि अञा ताईं त हिकिड़ो कमु कयो तव्हां भई टई डोज वठो अॼु राति जो जेको हिकिड़ो बाक़ी अथव उहो तव्हां डोज वठी ॾिसो त पोइ सुभाणे सुभाणे अचो वरी हिकु दफ़ो ॾिसूं था पिया त सुभाणे तव्हांखे पोइ मां ॾिसां थो वरी बि हिकु दफ़ो न त तव्हांखे चिठी लिखी थो ॾिया एक्स रे कढाइण जी त तव्हां हा त तव्हां एक्स रे छा आहे कढाइव कढाए जो हुतां त ख़बर पए भई छा आहे छा ना आहे भई न न अहिड़ी काई ॻाल्हि न आहे छा आहे एक्स रे करे आहे भई हुन में असांखे ख़बर पवंदी भई कैल्शियम जे करे टंगुनि में सूर भई कैल्शियम घटि हुजण जे करे कैल्शियम में इन टंगुनि में सूर आहे या त पोइ किथे भई ॾर ॿर पइजी वई आहे त हुनजे करे बि पटो भई थोरो पटो ईंदो आहे पंद्रहं ॾींहंनि जो या वज़न जे करे बि थी सघंदो आहे जाम ॻाल्हियूं आहिनि त असां ॾिसंदासीं हिकु दफ़ो हाणे तव्हां माने एक्स रे कढ कढणो पवंदो हुनखां पोइ वरी पोइ जाम ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंमें भई पाण ई ख़बर पवंदी यानि हुनखां पोइ वरे पंद्रहं ॾींहंनि जो हिकु पटो ईंदो आहे पंद्रहं वीहनि ॾींहंनि जो हा या महीने जो हूंदो वधि में वधि त हुन में असांखे हा गोरियुनि रस्ते असां पहले एक्स रे सां हू ख़बर पवंदी यानि तव्हांजी रिपोर्टिन सां बि ख़बर पवंदी भई छा आहे मेन असांखे जड़ ख़बर पए न भई हुन में छा आहे भई अगरि हा अगरि तव्हांखे कैल्शियम घटि आहे त गोरिनि रस्ते थी वेंदो अगरि वज़न जे करे आहे या तव्हांजे मनि तर ॿर पइजी वई आहे कुझु लॻी वियो आहे ओहलो सवलो या मुड़ी ॿुड़ी वियो हुजे मत पैर थोरो तर जे करे त पोइ पटो ईंदो खाली पंद्रहं ॾींहंनि जो हुन पंद्रहं ॾींहंनि जे पटे में तव्हांजो पर्फेक्ट थी वेंदो अहिड़ी काई ॻाल्हि न आहे हा पोइ बि ॾिसूं था पिया तव्हां घणे बजे ईंदव सुभाणे

सुबुह जो यारहें बजे खुलंदो आहे पर तव्हां अधु कलाकु पहिरियों फोन करे नालो लिखाए छॾिजो पहिरियों ठीकु आहे त पोइ ॿुधो त तव्हां उहो जेको पहिरियां तव्हांजी जेकी दवाऊं ॾिनियूं उहो सभु तव्हां खणी अचिजो गॾु जेकी तव्हांजी रसीद रसीद ॾिनी ॾिनी आहे न त हू खणी अचिजो त हुन में असांखे ख़बर पवंदी भई तव्हां इहे छा लिखी ॾिनी हुई दवा ठीकु आहे ओके ओके ओके